जी हाँ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ते जा रहे हैं और मैं इसके बारे में जानती हूँ मैं इसके बारे में बता सकती हूँ क्योंकि भ्रष्टाचार जो हमें सुविधाएं मिलती हैं स्वस्थ्य छेत्र में जैसे कि हमें मुफ़्त के इलाजें यां दवाइयाँ वो सब मिलती हैं या फिर हमें उसपे कुछ राशी भी मिलती है वो हमारे तक नहीं पहुंचती वह सब भ्रष्टाचार लोग मिलके और नेता लोग कुछ अधिकारी लोग खा लेते हैं हम उसके एक बार शिकार हुए हैं जैसे कि एक बार हमारी दादी अस्पताल में गई थी और उनकी इलाज मुफ़्त में होने वाली थी लेकिन उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में ज़्यादा नहीं लेकिन पच्चिस पर्सेंट भुगतान होती है तो हमने यह किया लेकिन बाद में हमें मालूम चला कि हमें ये नहीं करना था क्योंकि सरकारी अस्पतालों एक भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाता इसके हम एक बार शिकार हुए हैं हमारे क्षेत्र में कुछ भ्रष्टाचारी तो हैं ही